जी कहिए जी बताइए किस टाइप के सिलवाने हैं जी हो जाएगा जी ये आ जी हो जाएगा लेकिन आप बता सकते हैं कि आपको गला कैसा चाहिए और डिजाइन कैसी चाहिए

जी कब चाहिए आपको

जी हो जाएगा जी कपड़ा आप दोगे या हाँ हम ही हमारी तरफ़ से ही सिल लें

जी तो आप कल क जी हो जाएगा आप कल कपड़े लेके दुकान आ जाइए

जी डिजाइन से डिजाइन के हिसाब से रेट रहेगा और जी जी फिर कल आ जाइए कल बात कर लेंगे डिजाइन के बारे में भी और जी मैं आपको भेज दूँगी यू वेलकम